मेरा नाम रोहित कुमार ऐ में भारत देश दे जम्मू कश्मीर राज्य दे उधमपुर जि'ला दा जि'ले दे तिरछी ग्रां दा रौह्ने आह्लां ते मेरे दोस्त मेरी दोस्ती दी शुरू शुरुआत

ते मेरे च केईं अच्छे दोस्त हे मेरे प्राइमरी च असें खेढने हस्सने खेढने च बड़ा गै नजारा लैता प्राइमरी च जेह्ड़े दोस्त बनदे न इं'दे च

ते फ्ही फ्ही जि'यां जि'यां अग्गै अग्गै पढ़ाई बधदी गेई ते बधदी गेई ते दोस्तें दी बी दोस्तें दी गिनतरी बी बधदी गेई इत्थै इत्थै केईं अच्छे दोस्त केईं अच्छे दोस्त ते केईं बुरे दोस्त होंदे न ते दोस्तें कोला किश बी किश बहुत किश सिक्खने गी मिलेआ मिलेआ ते में उंदे कन्नै में उंदे कन्नै गै मिडिल कोला मिडिल स्कूलै दी पढ़ाई पास कीती ते फ्ही दसमीं दसमीं दसमीं जिसलै मैं दसमीं दी पढ़ाई करै करदा हा ते उसलै बी मेरे केईं नमें दोस्त बने मैं उं'दे कन्नै बड़ी गै बड़ी शैल दोस्ती निभाई ते अस किट्ठे क्लासां पढ़दे ते पढ़दे ते खेलदे हे ते फ्ही मैं जिसलै हाई सकैंडरी च हाई सकैंडरी च एडमीशन लैती ते फ्ही फ्ही मेरे होर नमें दोस्त बने किश पराने बी हे पर नमें जि'यां जि'यां अस अग्गै अग्गैबधदे बधदे जन्ने आं ते उ'आं गै साढ़े नमें दोस्त बनदे जंदे न ते जिसलै मैं बाह्रमीं च हा ते ते मेरे बड़े नमें दोस्त बने

ते फ्ही किश शैह्री ते केह् ग्राईं फ्ही मैं जिसलै कालज च आया ते उसलै बी कोई नमें दोस्त बने मेरे दोस्त बड़े गै अच्छे दोस्त बने केईं किश बुरे बी ऐ हे पर उं'दे चा किश अच्छे बी ऐ हे अच्छे दोस्तें कन्नै में बेहियै डिस्कशन में बेहियै गल्लां बातां ते गल्लां बातां ते पढ़ाई गल्लां बातां च पढ़ाई दे बारे च पढ़ाई दे बारे च